गुड मोर्निंग हलो मैम गुड मोर्निंग मैम मैम बच्चों को तैयार करना है कि उनको कैसे आना है क्या युनिफ़ॉर्म पहनना है और कैसे किस प्रकार से मैम गेम्स रख लेते हैं कैसा रहेगा मैम उनके लिए खो खो अच्छा रहेगा कुर्सी दौड़ अच्छा रहेगा जी मैम फिर आप ही बताओ और कौन सी गेम अच्छी लगेंगी बच्चों को हाँ जी मैम इसलिए बच्चों की एक्टिविटी चलती रहेगी हाँ जी मैम जी हाँ हाँ मैम टीचर के लिए ग्रीन अच्छा लगेगा

पिंक अच्छा रहेगा बच्चों के लिए हाँ पिंक आपको कौन सा कलर अच्छा लग रहा है बता दो आप हाँ इसलिए पिंक अच्छा रहेगा इसलिए पिंक रख लेते हैं बच्चों के लिए और टीचर्स के लिए ग्रीन जी मैम ओके ओके थैंक यू